हैलो नमस्ते सर नहीं सर हम आपके कॉलेज के स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं सर हम इस मक़सद से कॉल किए थे जो आज हम सुबह बस से अपने घर जा रहे थे थोड़ा इस कॉलेज आ रहे थे ये कॉलेज आते वक़्त क्या हुआ बस में अचानक से कहीं ना कहीं से मेरा पर्स खो गया जिस पर्स में मेरा आइडेंटी कार्ड कॉलेज आइडेंटी कार्ड था कुछ पैसे वग़ैरह थे और कुछ ज़रूरी काग़ज़ात थे जिसके कारण हम वह कॉलेज में इसको जमा करना भी था इसलिए कॉलेज जाने वि टि आइडेंटि कार्ड भी मेरा उसी में था सब कुछ मेरा को खो गया रह गया है इसे कम्प्लेन करना है मुझ

वो कब गिरा हाँ सुबह के आने टाइम यही नौ बजे से जैसे कॉलेज इस्टार्ट हो जाता है ना तो वह तो साढ़े आठ बजे के आस पास में हम बहुत बस में थे उसी टाइम में मेरा पर्स गिर गया

जी सर पैसे वग़ैरह भी थे कुछ ज़रूरी काग़ज़ात भी थी जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड हो गया और हाँ कॉलेज आइडेंटी कार्ड भी था वह सब भी था उसी में नहीं सर कॉले सर रिक्वेस्ट था जो आप थोड़ा कॉलेज गार्ड्स को कह नहीं देते क्योंकि मेरा आइडेंटि वह कार्ड खो गया तो वह बिना आइडेंटि कार्ड का कॉलेज के अंदर मुझे प्रवेश करने नहीं देंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट है कॉ जो गार्ड्स थे उन से थोड़ा कहवा देते तो हमारे कॉलेज के अंदर आ कर आपको एप्लिकेशन भी दे देता और आपको सभी डिटेल्स आपको बता देते जो कितनी डिटेल्स होनी चाहिए ओह अच्छा आपके गार्ड को

तो आप पता लगा दीजिएगा ना सर

सर वह सब के बारे में मुझे सब चीज़ में जैसे नहीं ना जाएगा सर अब देखिए तो वैसे उसमें मेरा था कुछ अब इतने पैसे थे नहीं घर जाने तक ही पैसे सब चोरी कर लिया सर गिर गया रहेगा पता ही नहीं चला कैसे क्या गिरा कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका अच्छा मिल जाएगा ना सर ठीक है तो वहीं बता रहें सर आप गार्ड्स से कहना हेल्प कर दीजिए ना एंट्री का तो वह एंट्री नहीं करने देगा ना कॉलेज आइडेंटि कार्ड का तो क्या यहाँ का तो जानते कॉलेज का तो रूल बहुत सख़्त है ठीक है सर